जी नमस्कार

डांस कोचिंग यही हमारे यहाँ भरावन में है

यही भरवान चौराहे के निकट पड़ता है गंगा पुलिया के पास में पड़ता है डांस सीखने का फीस वही इकतालीस सौ है

लगभग लग जाएगा तीन महीना

तो आप

नहीं सिर्फ हमारे यहाँ डांस सिख सिखाया जाता है वैसे आप पढ़ाई कितनी किए हैं ग्रेजुएशन हुआ है हम आपको बता दें हमारे यहाँ से बहुत दूर दूर से लड़के आते हैं जेसे डांस सीखने के लिए और तीन शिप्ट लगती है सुबे दोपहर शाम सुबेरे जो शिव्ट है वो छः से सुबह छः से आठ है औ दोपहर वाली है एक से दो तक और शाम वाली है चार से छः तक तो आप जिस टाइम आना चाहें उस टाइम आ सकते हैं औ दूसरी बात हम आपको बता दें हमारे यहाँ जो लड़के या लड़ आते हैं डांस सीखने के लिए एक लोअर और चड्डा में होना चाहिए हाँ जैसे आ हाँ हाँ उसे सीखने में आसानी होती है हाँ तो आपका जो प्राइज है वो हमने बता ही दिया है और आपको जो पूछना हो बताएं

कनसेक्शन हाँ हो जाएगा दो सौ रुपये कम दे दीजिएगा बस हाँ हाँ हो जाएगा हाँ चौवालीस सौ हो जाएगा तो आप कब से आना चाह रहे हैं एडबीसन में आधार लगेगा पैन कार्ड लगेगा और दो फोटो लगेगी आपका हो जाएगा हाँ तो आप बता दीजिए ये कब से आपको आना है नहीं आधार के साथ में आप आधी फीस जमा कर दीजिएगा और हो जाएगा हाँ बिलकुल साथ में सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है हमारे जितने भी लड़के आते हैं उनको सार्टिफिकेट दिया जाता है और फोटो खिंचा के सार्टिफिकेट दिया जाता है फिलहाल और ये सब सुविधा हमारे यहाँ है

हाँ आप परसों आइए आधार कार्ड फोटो और लोअर चड्डा में आइए ठीक ठीक आ जाइए ठीक नमस्कार